संनायनि सिगां आं बेदर ओंख्रि बेदर ओंख्रि सङोब्ला प्यास हाग्रोना लायो बानलु जिरा बिदिनो दाउ बेदर संब्लाथ' हाइजेंबो हानांगौ नालाय हाइजें इलाइसि लं गलमरिस बिदिनो बायदिसिनो होजोबनानै आं देग्रोनानै मोजां रेडि खालामग्रोना लायो आरो आं आरो दाउआव जुदि आलु जाफानो लुगैयोब्ला आरो बिदिनो दरनै दरथामसो रेडि एखदम फ्राय खालामग्रोनानै आङो लाग्रोखायो बिदिनो ओमफ्रायसो स्टार्ट खालामो आरो आं दाउ बेदर संनायखौहाय ओमफ्राय नारजि ओंख्रि संनो थाखाय आङो नारजि ओंख्रि सङोब्ला आरो नारजिखौ ओरैबायदि थाब माने रुइनायनि गुरै जानायनि आं बेखौ हरनिफ्रायनो जेनेबा सानाव संगोन फुङाव माने सानजुफुआव जागोनबा आरो आं हरावनो एखदम बेखौ दैयाव आरामै सोमग्रोखानानै दोनो आरो आं ओमफ्राय सोमग्रोखानानै दोनब्लाथाय बेयो हरसे गोजो ओरैनो गुरै जाना थाबाय नालाय अखानायै संब्लाथाय बिदिनो थाब रुइबाय गुरै जाबाय ओमफ्राय बिदिनो अनला ओंख्रि संनोब्लाबो आङो मेवाइफोरजो संनोब्ला मोवाइफोरखो हाग्रोनानै लायो मेवाइ हाग्रोना लानानै मेवाइखौ एसे खारैजों एवग्रोबाय बानलु संख्रि बिदिनो संख्रि इसे होनानै बिदिनो बानलुआव सामब्राम गुफुर इसे बुरजा होनानै देनानै मोजाङै प्यासजों एसे प्यास त्यास होनानै एसे मोजां थावाव माने फ्राय खालामग्रोनानैसो आङो आरो मेवाइखौ होफिनबाय होनानैहाय दै होनानै बिदिनो दैखौ गोदौहोबाय ओमफ्रायहाय अनला देनानै बिदिनो होसनबाय आरो होनब्लानो इसे साबसिन जायो नालाय आंनिबायदि आं बेखौ साबसिन मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो बोरमा बेदरखौबो बिदिनो आङोहाय गासिखौबो रेडि प्यास बिदिनो इलाइसि लं बिदिनो गासिबो मस्लाखौनो देग्रो जोबनानै लानानैसो सङो आरो आङो बोरमा बेदरखौबो ओमफ्राय बिदिनो

मैथाफोर मैथाफोरजों ना सङोब्लाबो आं नाखौ एवथ्रमग्रोनानै लाग्रोयो बेनि उनावसो इसे नाखौ एवथ्रमग्रोनानै लानानै बेखौ इसे दै होग्रोनानै रुग्रोनानैसो आङो मैथाखौ होसनहरो ओमफ्राय आं बिदिनो सामब्राम गुफुरबो देखानानै रेडि खालामनानै लायो आरो मैथा ओंख्रि सङोब्ला ओमफ्राय बिदिनो आरोबाव मैद्रु संनोब्लाबो मोजाङै मैगंखौ मैद्रुफोरावथ' हाग्रा हुग्रा थायो नालाय मोजाङै बासिग्रोनानै लानोसै आङो ओमफ्राय लानोसै लानानै सुनोसै सुनानै आङो मैद्रु ओंख्रिआव जेबो बिदिबहाय होआ नालाय खालि आङो जिरा इसे गरनै गरथाम ओमफ्राय बानलु बानलु थायसे सेरनानैै सङो आरो